राम राम जी मेरा नांऽ पंडत करतार चंद ऐ में डोगरा बंदा आं डोगरी बिच्च गल्ल करना डोगरी बिच्च लिखना पढ़ना सब किश मेरा डोगरा कल्चर ऐ पैह्ली बारी माता वैष्णो दरबार च गेआ बड़ा गै सकून पाया बड़ा गै नंद आया कि माता दे दर्शन करियै अ'ऊं बड़ा खुश होएआ ते माता रानी मेरियां जेह्ड़ियां मुरादां हियां में मत्था टेकेआ हा ते मेरियां मुरादां उ'नें पूरी कीतियां घर आया ते घर आइयै कंजका पूजियां मत्था टेकेआ माता रानी मेरी घर कोठियां निं हैन ते में घर कोठियां मेरी बनी जान

थुआढ़े चरणें बिच्च दबारा औङ होर घर कोठी जोलै बनग ते माता रानी दा जगराता कराङ तो इस बास्तै में मत्था टेकियै ते घर कोठियां मेरी बनना शुरू होई पेइयां उस माता रानी दी दया कन्नै जेल्लै घर कोठिया मेरीयां बनियां में माता रानी दा जरगा जगराता सुक्खे दा हा ते में जगराता कराया जगराता कराया पैह्ले दिन सोमबार नरातें दे बिच्च यज्ञ जगराता ते ब्रैह्मन पूजे में पैह्ले नंबर ब्रैह्मन पूजे फिर भंडारा रुट्टी लोकें गी खलाई फिर शाम्मीं माता रानी दा जगराता जागरण कराया दुए दिन मंगलबार में कंजका पूजियां ते माता रानी ने मेरी जिन्नी बी मनोकामनां हियां मेरियां आशा हियां ओह् मेरियां पूरिया कीतियां में हून हर साल नरातें दे च बिच्च माता रानी दे दरबार चरणें दे बिच्च जन्नां होर मत्था टेकना पैदल जात्तरा करना ते पैदल गै औन्ना मत्था टेकियै माता रानी दे दरबार च मत्था टेकियै फिर भैरो बाबे दे दर्शन करनां दर्शन करने दे बाद बापस घर औन्नां ते जिस दिन बी नरातें बिच्च सोमबार औंदा उस दिन में माता रानी दे नांऽ दा जग्ग जेह्ड़ा सुक्खे दा होंदा भंडरा सुक्खे दा ओह् में भंडारा कराना ब्रैह्मन पूजनां रातीं जगराता कराना दूऐ दिन में मंगलबार कंजका पूजनां इ'यां गै मेरे इक साथी था ओह् माता चंडी दे दरबार बिच्च जंदे जंदा हा उस चंडी दे दरबार च जंदे जंदे पंज सत्त साल होई गेदे हे इक दिन मेरी नोहाड़ी मुलाकात होई ते उसने आखेआ चलो तुस बी माता दे भगत ओ तुस माता वैष्णो दे दरबार जन्दे ओ इस बारी तुस चंडी माता दरबार बी जाई दिक्खो साढ़े कन्नै चलो में उंटदे कन्नै चली पेआ इत्थुं दा अपनियां गड्डियां कीती दियां ही द'ऊं चार ते काफी संगत जेह्ड़ी माता दे दरबार गी त्यार होई पेई ते अस बी चली पे चलदे चलदे रस्तै बड़ियें जगह भंडारे लग्गे दे हे हर किसम दे भंडारे हे लग्गे दे चाही दा खाने पीने दा रुट्टी दा होर बी बड़ियां चीज़ां जेह्ड़ियां फल फ्रूट खाने गी उत्थै मिलदे हे कोई पैसा निहा लैंदा चलदे चलदे किश्तवाड़ दे अग्गें जेल्लै गे उत्थै रस्ता बड़ा खतरनाक था डरौना रस्ता हा उस रस्ते बिच्च थोह्डा जेहा झक्क जेहा औना शुरू होई गेआ ते जिस बैल्ले गड्डी चली प्हाड़े हेठें लग्गी टप्पना अते होर ज्यादा त्राह् लग्गना शुरू होई पेआ माता रानी गी मत्था टेकन लगा एह् माता रानिये मिगी बड़ा त्राह् लग्गा दा डर लग्गा दा ते इस बास्तै मिगी डर त्राह् नी लगना चाहिदा ते पाडर दे च जाइयै जेल्लै पुज्जे जेल्लै राती असें उत्थें कमरा कराए उप्पर लैता कमरा कराए उप्पर लेइयै रेह् रातीं रुट्टी उत्थें लंगर लग्गे दे हे रुट्टी खाद्धी रात कट्टी दूऐ दिन बडलै न्हाते धोते ते माता दे दरबार गी चली पे अस मत्था टेकेआ मत्था टेकेआ कि माता रानी थुआढ़े दरबार च आवा करने आं सुख शांति कन्नै असेंगी अपने चरणें बिच्च पजाई ओड़ेआं रस्ते च असें कोई परेशानी नी आवै चलदे चलदे कुदै चढ़ाई थी कुदै ढलाई थी कुदै दरेआ जेह्ड़ा कन्नै कन्नै चला दा हा शर शर बगा दा हा हवा बड़ी सोह्नी जेही ही बडे अच्छे शैल हरियाले प्हाड़ ते तो दरेआ दे कंडे कंडे रस्ता हा जेह्ड़ा अस चलदे चलदे चलदे काफी दूर अग्गें गे उठी ते जिस बेल्लै इक डेढ़ बजे दा टाइम होएआ ते अस भंडारे आह्ली जगह गे असें उत्थे रुट्टी खाद्धी बसांऽ कीता बसांऽ करियै फिर बल्लें बल्लें चली पे त्रै चार बजे दे टैम दे बिच्च अग्गें जाई पुज्जे उत्थे भंडारा लग्गे दा हा उत्थे बी असें चाह् पानी ओह् पीता उत्थे बसांऽ कीता असें थाएं थाएं जाइयै बसांऽ करदे हे जित्थें असें हुट्टन होई जंदा हा थकावट होई जन्दी ही ते अस उत्थे जाइयै बसांऽ करी लैंदे हे मेरे होर बी काफी साथी थे जेह्ड़े साथियें इक दुए दा स्हारा लेइयै अस आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता माता रानी दे दरबार दे बिच्च जाई पुज्जे जेल्लै राती जाई पुज्जे अस कोई अट्ठ बजे दे करीब अस माता रानी दे दरबार दे बिच्च जाई पुज्जे उत्थे जाइयै असें कमरा इक कराए उप्पर लेई लेआ जेल्लै कमरा कराए उपर लेई लेआ अपना समान समुन रक्खेआ रक्खियै थोह्ड़े ठन्डे होए ठन्डे होने दे बाद असें अपने कपड़े दूए ले कपड़े लेइयै ते जाइयै नाड़ुयै न्हाते ठंडा बड़ा पानी था बंदे गी थार करु उड़दा हा न्हाते न्हाइयै ते दुए कपड़े पाए दुए कपड़े पाइयै अस माता रानी दे दरबार दे बिच्च गे उत्थे जेल्लै माता रानी दे दर्शन कीते माता रानी दे दरबार दे दर्शन कीते असें ओह् सचमुच गै दर्शन होई गे माता रानी दे बालूआ हल्लना शुरू होई गेआ बंगा हल्लना शुरू होई गेइयां ते असें शाम ताम दर्शन करी लैते ओह्दे बाद दर्शन करियै थोह्ड़े चिर माता रानी दे चरणें बिच्च बैठे बौह्ने दे बाद अस बाह्र आई गे मत्था टेकेआ एह् माता रानिये साढ़ियां मनै दियां मुरादां पूरियां करेओ ते माता रानी ने साढ़े मनै दियां मुरादां पूरियां कीतियां उत्थे आखदे कुसै भाई ने दस्सेआ इस प्हाड़े उप्पर शिवजी दे दर्शन होंदे न इस प्हाड़ै पर जोतां जगदियां न इस प्हाड़ै पर शेर लभदा सच्च गै में निक्के मुड़े न दिक्खेआ आखन लगा बापू जी ओह् दिक्खो शिवजी लब्भा दे जे में बी नजर पाई ते सच्च गै शिवजी दी मूर्त असेंगी सामनै बड़े दूर प्हाड़ें उप्पर शिवजी दी मूर्त लब्भी असेंगी में आखेआ शिवजी महाराज तुस ते इ'यां खड़ोते दे ओ पर असेंगी पता नि लग्गना इन्ना हल्लो चुल्लो अते फ्ही असेंगी जकीन होना कि तुस हलगे चुलगे ते फ्ही असेंगी पता लग्गना कि बाकेआ शिवजी हैन इ चिरे गी शिवजी महाराज अपना तांडव करना शुरू होई गे नच्चना शुरू होई गे उन्दे कन्नै शिवजी कन्नै पार्वती दे गणेश होर बी ओह् बी सामनै लब्भना शुरू होई गे सारें लोके शिवजी दे दर्शन कीते केईं लोकें उन्दे फोटो बी खिच्चे मेरे कोल ते मोबाइल नि गै हा ते में उस बास्तै फोटू नि खिच्चना होएआ नेईं ते तुसेंगी अ'ऊं दस्सी उड़दा ही कि ओह्दा फोटू बी लब्भी जंदा लेकिन बाकी लोकें फोटू खिच्चे में फोटू नि खिच्चेआ उस दे बाद रात कट्टी असें जित्थे कमरा लेआ हा रात कट्टी दुए दिन उट्ठियै फ्ही न्हाते चार बजे उट्ठियै न्हाते न्हाइयै माता रानी गी आखेआ माता रानी दबारा थुआढ़े दर्शन करने दा चाऽ आवा दा कि थुआढ़े दर्शन करने न इस बास्तै दबारा दुए दिन फ्ही अस बडलै सवेल्ले सते माता दे चरणें बिच्च गे चरणें बिच्च जाइयै दर्शन कीते ते फ्ही दबारा असें गी नुहाड़ियां बंगां माता रानी दिया बंगा लब्भियां हल्दियां बालू लब्भी गे हल्दे ते सच्च गै माता रानी उत्थे साम ताम न ओह् सारे लोकें दियां मुरादां पूरियां करदियां न हून में अपने घर दे बिच्च बी माता रानी दा दरबार बनाए दा रोज सवेरे शाम्मीं धूफ़ दीया बत्ती मत्था टेकने आं ते होर बी केईं लोक उत्थे औंदे ते माता रानी दा नांऽ लेइयै अस कुसै गी कोई सिर पीड़ ढिड्ड पीड़ काह्ली घबराट होआ दी होऐ ते माता रानी दा नांऽ लेइयै ते ओह् बी अस हत्थ लान्ने जैल्लै उसी फर्क होई जंदा ते सच्च गै एह्दा माता रानी दा असर काफी देर होन्दा ते दस बारां साल होई गे में उत्थे जन्दे ते माता रानी उप्पर बिश्वास गै कि जेह्ड़े बंदे ठीक होई जन्दे ते माता रानी सच्च गै इस बार इस गल्ला में बार बार माता रानी दे दरबार दे बिच्च जाने दी कोश्ट करनां माता रानी दा लड़ नी छूड़की जा ते माता वैष्णो दे दरबार बिच्च बी अ'ऊं हर साल नरातें बिच्च गै जन्नां ते चंडी माता दे दरबार दे बिच्च सोलां अगस्त गी अस जन्ने आं ते उन्नी अगस्त गी मुड़ियै बापस औन्ने आं त्रै चार दिन दी जात्तरा होंदी साढ़ी ते काफी संगत जेह्ड़ी साढ़े कन्नै जुड़ी दी ऐ सारी संगत माता रानी दे जाइयै दर्शन करदी ऐ ते अपनियां आशां जेह्ड़ियां पूरी करदियां न एह् जेह्ड़ी मेरी माता रानी दे दरबार दे बिच्च जाने दी बार बार इ'यै ख्वाहिश ऐ कि माता रानी असेंगी भुल्ली नि जा ते अस माता रानी गी भुल्ली नि जाचै होर जै माता दी जै माता दी जै माता दी